हमर प्रोडक्ट तऽ बहुत अच्छा छै एक्स्पेरियंस तऽ एहेन छै प्रोडक्टके कि मोबाइल जेना कि लेले रहियै कोइ दिक्कत नहि होइ छै जकरा कि बहुत सारा दिक्कत मे फँसै छियै जकरा सँ कोइ मोबाइल जेना लेलकै पुराना सेट तऽ ओकरामे प्रोडक्ट ठीक नहि रहै छै नया नया सेटमे एहन प्रोडक्ट तऽ कोइ दिक्कत नहि छै घरमे फर्स्ट प्रोडक्ट हमर घरके सामान बनायल छै जकरा घरमे बनाबऽ सकै छी दिक्कत होतै तऽ कोइ नहि कहि सकै छै एकरा लए कभी कभी हमरा कोइ कोइ सुविधा भी दै छै खासकरके कपड़ामे ऑनलाइन लेलासँ दिक्कत होइ छै जे कपड़ा अच्छा नहि आबै छै एकदम प्रोडक्ट एहन खराब लागतै कि कपड़ा एहन छै कि कोइ पिन्है लायक नहि छै सुविधा नहि दै छै